تلنگانہ میں تعلیم کو بہت اچھے سے مانا جاتا ہے تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے حکومت اقدمات ایک سے ایک نکالتی ہے اور اچھے سے پالیسی بھی نکالتی ہے تلنگانہ میں تعلیم کو بہت اہم مانا جاتا ہے جس طرح کووڈ نائیٹین آیا تھا اسی کووڈ نائنٹین میں بچوں کا سال خراب نہ ہون پائے اسی لئے تلنگانہ حکومت نے آن لائن کلاسیس نکالی تھی تاکہ استاد بچوں کو پڑھا سکے اور اسی طرح بچوں کا سال بےکار نہ جائے اسی طرح استادوں نے اس حکومت کو مانتے ہوئے اس حکومت کو مانتے ہوئے اِس پر صحیح طریقے سے توجہ دیتے ہوئے بچوں کو صحیح تعلیم ملتی رہی ہے اسی طرح ہمارا سال بے کار نہیں ہوا تلنگانہ کا بہت بہت دل سے شکر شکریہ ادا کرتی ہوں کی تلنگا تلنگانہ میں تعلیم کو بہت اچھے سے مانتے ہیں اور بڑھاوا دیتے ہیں اسی طرح بہت ہمیں خوشی ملتی ہے